यगा खालामबा मा मा मा मोजां जायो देहानि थाखाय जोंनो इसे खोन्थानो हागोन नामा यगा खालामोबा जोंनि देहाया स्ट्रंयै थायो आरो राफोदै थायो बायदिसिना बेमार आजारनिफ्रायबो जों रैखा मोन्नो हायो गेस उदै सानाय खर' सानाय मोदोम सानाय बायदिनिफ्राय जों रैखा मोन्नो हायो आरो